मैथिली बोलै छिए तऽ हमरा ठीक लागै हइ आओर भोजपुरी अपन ससुरार नैहरमे रहली तऽ अपन भोजपुरी बोलली ससुरारमे रहली तऽ अपन भोजपुरी बोलली नैहरमे रहली तऽ मैथिली बोलली आओर हिआँ आसपड़ोसमे आदमीसभ हइ तनि मैथिलिएवला तऽ मैथिली बोलि लेली हम अपन ससुरारके भाषा भोजपुरी हइ आओर नैहरके भाषा मैथिली हइ